आं माइ हिसाबै जोंहा खिथि मावनाय हिसाबै ओम माइ आबाद मावो बांसिनै ओमफ्राय जेनेबा जोंहा हाया ओं बर'बिगासो जायो खिथि मावनाया बिनिफ्राय ओम बियाव जों माइखो जोसाबो गायो माइब्राबो गायो ओमफ्राय ओं माबा रनजित माइ गायो बिनिफ्राय साफ्रा आइजं होननाय इदिखो गायो ओमफ्राय माबा हिसाबै जेनेबा जोसा माइआ ओं आगोलनि जोसा नङा नालाय बि दानि गोदान जोसा माइआ ओम ओरैनो बिगा दसमन गाहाम जायोमोन ओमफ्राय बिदिनो ओम रनजित माइआ ओइबार ओम जादोब्लाबोथ' ओइबार एम्फौ बिराद अरदो जानायालाय जादोंमोन एसे मोजाङैनो ओमफ्राय खिन्थु एम्फौआनो एसे अख्लायजोब्बाय आरो ओमफ्राय इदिनो एसे ओम माबा हिसाबै ओं सरखारनि अनसुंथाइ हिसाबै ओम इदियै माबा हिसाबै पि एम किसान ल' मोनो बेलेख माबायै मोना ओमफ्राय जेनेबा ओ सरखारनि अनसुंथाइ हिसाबै आलु जोलै नागिरदोंमोन जोङो आलु जोलैखोबो इदि मोनासै मोनगोन होननानै मोनासै ओमफ्राय थेवब्लाबो एसे गायदों गायनायालाय ओमफ्राय आरो इदिनो बेसर फोरबो फोदो ओम बेसरा बिगाथामसोआ जागोन ओमफाय दा मोजांथ' मोजांआलाय एसे बिबार लाहांबाय ओमफ्राय उनाव मा जायो मिथिया ओमफ्राय इदिनो ओ आंनिया बुस्थिया जेनेबा बिगाथामसो जागोन इयावनो फुख्रि बिगासेसो दं बिनिफ्राय ओम गयबारि दं गयबारिआ ओम देरबिगासो जागोन रखम ओमफ्राय इयावनो दा गयाव आं फाननानै ओ माबासो मोनो ओ ओम बिस हाजारसो मोनो ओम गयबारि फानब्ला गया गासिबो उथियाखै नालाय दा आं गय गायजुबदोब्लाबो गया खायसे थायो खायसे थाया दा आरो इदिनो ओम बोथोरनि थाखाय किसुमान लागनाबो खम जायो नालाय एखायनो ओम गया खम खम थायग्रा जादो ओमफ्राय दा ओम दंफां लाइफांफोरबो दं ओम खना खनि एफोरखोबो फानला बायो आङो गेजेर गेजेर ओरैनो ओमफ्राय दा औवा दं औवा औवायाबो ओरैहाय सारि सारियै दं सेर सेर है ओमफ्राय बिखोबो फानो एखोबो इयावबो एसे फैसा मोनो ओमफ्राय दा ओम इदिनो माइ हिसाबै जों माइजोंनो जोंहाथ' खिथि गैया अ माबा साख्रि गैया नालाय माइजोंनो जों सोलिना जानांगौ जायो ओम माइआनो जोंनि मेइन जाहैबाय जों माइखोनो फाननानै ओम सोलिनानै जादों ओमफ्राय आरो इदिनो ओ खिसु अमाफोरबो लादो अमाफोर लानानै अमा फिनानै जेनेबा अमा बिमा बानायनानै ओ फिसा बानायो बानायनानै ओमफ्राय बिखो फानो फाननानै इदिनो बिफोरजोबो सोलियो ओमफ्राय इदिनो मोसौबो दं मोसौ जारसि बेफोरनि गाइखेरफोरबो फानो गाइखेर फाननानै जों ओम फैसा मोनब्ला बिजोनो सोलिनो नाजादो आरो ओमफ्राय दा सरखारनि अनसुंथाइ बायदिहै जों जेबो मोनथारा नोङा ओम माबाखो पि एम किसान खिनिखोल' मोनदो ओमफ्राय ओरैनो एक'मोनाखै आरो दा बिदिनो जों सोलिबाय दं माइआ ओम जि मोनदो बेफोरखोनो फानदो ओम बिदियैनो सोलिनानै जागासिनो आरो ओम